میں اپنی صحت میں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ تو پہلے ہیلدی کھانا کھانا اس کے علاوہ نو ڈائٹ کا خیال رکھنا اس کے علاوہ روزانہ پیدل چلنا جس کی وجہ سے کافی صحت اچھی ہوتی ہے